इयां ते अज दे दौर च इन्नी स्ट्रेसफुल लाइफ ऐ इन्नी बिजी लाइफ ऐ के टाइम कड्ढना मुश्कल ऐ कुसै आस्तै बी कुसै इंसान आस्तै अपनी पूरी फैमली गी इक टाइम दे बिच्च लेइयै जाना बड़ा मुश्कल ऐ बच्चे दियां टूशयनां ते बजुर्गे च कोई बमार ऐ जां अपना नौकरी दे बिच्चो टाइम कड्ढना बहुत मुश्कल होंदा जा'रदा फिर बी टाइम होंदा ऐ जिस च पूरी फैमली किट्ठे होइयै कुतै जंदी ऐ एंजाय करदी ऐ ते ओह अस बी अपनी फैमिली कन्नै कदें जन्ने आं मीं अपनी फैमिली कन्नै जाना पंसद ऐ श्रीनगर कश्मीर सिर्फ इस गल्लै नेईं के ओह् साढ़ी स्टेट दा इक पार्ट ऐ साढ़ी यू टी दा पार्ट ऐ इस गल्लै जिन्नी नेचुरल ब्यूटी तुसेंगी श्रीनगर च लब्भी जंदी होर कुदै बी नेई लभदी ऐ हां तुस कुसै चीज़ चाहे बड्डे तू बड्डे डेस्टीनेशन कन्नै कम्पेयर करी लैओ अगर तुस चाह्गे इवन स्विट्जरलैंड कन्नै बी कम्पेयर करो ते स्विट्जरलैंड च ज्यादा नेचरल ब्यूटी नेईं ऐ उंदी जेह्ड़ी ब्यूटी ऐ ओह् मेन मेड ब्यूटी ऐ श्रीनगर जेह्ड़ी ब्यूट्ज ऐ जो किश तुसेंगी लभदा ऐ रस्ते बिच्च फुल जेह्ड़े दयार लब्भी जान तुसेंगी चनार लब्भी जाना तुसेंगी होर जेह्ड़े दरख्त न ओह् सब नेचरल न ते ओह् ब्यूटी कुदै बी मिलदी नेईं ऐ में बैसे ते हिमाचल सारा घुमे दा ऐ सारा राजस्था एह् केरला घुमे दा ऐ होर बी जेह्ड़ी इद्धर डेस्टिनेशन न जेह्ड़ियां श्रीनगर बंद होन तू बाद जेह्ड़ियां फलियां फूलियां ओह् सारे दिक्खे दे न बट जो मजा श्रीनगर जाने दा ऐ ओह् कुतै बी नि क्योंकि तुस शायद हिमाचल बी तुस दस्सें दिने च पूरा हिमाचल अराम कन्नै घूमी सकदे ओ श्रीनगर खाल्ली श्रीनगर गै जाना होए ते श्रीनगर बी दस्सें दिनें च घूमेआ जाई सकदा ऐ इक दिन पूरा तुस शालीमार कट्टी सकदे ओ इक दिन निशात कट्टी सकदे ओ डल लेक उप्पर शामीं डल लेक च गे अगर शिकारे च बैठी गे अगर करदे ओ ते इ'यै जेहा कोई बी शायद मतलब रोमांटिग गी बी कोई सीन नेईं लब्भग पूरी दुनिया च तुस चाहे इक दिन गुलमर्ग चली जाह्गे पैहलगाम इक दिन चली जाह्गे सोनमर्ग चली जाह्गे तुस तुस नाल होर श्रीनगर नेईं ज्यादा ओह् ऐ होर इस गल्लै में फैमली कन्नै जाना उद्धर पंसद करनां ते शायद अग्गें बी कदें प्रोग्राम होएया प्रोग्राम बनग ते श्रीनगर जाना ही मेरी परेफरेंस होग रस्ते दी खूबसूरती श्रीनगर दी अपनी खूबसूरती ते इ'नें स्पाटस अग्गें पिच्छे उं'दी खूबसूरती होर सब नेचरुल सब कुदरती तुस अगर गुलमर्ग आह्ली साइड जंदे ओ जां पैहलगाम आह्ली साइड जंदे ओ एह् जेह्ड़े म्हीने ना जून जुलाई अगस्त आह्ले बरसांते आह्ले रस्ते च सफेद चिट्टे फुल्ल तुसेंगी लभङन जेह्ड़ी जेह्दी खुश्बो गै इन्नी मतलब मैह्कदी ऐ कि तुस सोचगे गी शायद कुसै ने रस्ते च सेंट मारे दा ऐ किश कीते दा ऐ इन्ना बधिया ऐ साढ़ा श्रीनगर